स्विमिंग करने दे बड़े ई फायदे न इंया बी आक्खदे न की जियां अस एक्सरसाईज करने आं जिम च जन्ने आं जां मतलब कोई बी तरीकै दा सलाढ़ा अपना फिजीकल वर्कआऊट होना चाहिदा अज्ज दी डेट च तुस दिक्खो की साढ़ा अज्ज दी डेट च जेह्ड़ा साढ़ा लाईफस्टाईल ऐ एह् इन्ना जादा मतलब सैनडेंटेरी होई चुके दा ऐ की असें जाना गड्डियें च जाना कुदै बी जाना असें पैदल अस चलने निं होने आं मता ते सानूं फिजीकल वर्कआऊट दी बड़ी जरूरत ऐ ते स्विमिंग जेह्ड़ा ऐ एह्बी इक्क मतलब एह् इक्क काईंड ऑफ वर्क आऊट ई ऐ मतलब अपना अपना इंटरस्ट होंदा ऐ कुसै बंदे गी वॉक करना अच्छा लगदा कुसै बंदे गी जिम जाना अच्छा लगदा कुसै बंदे गी स्विमिंग अच्छी लगदी ते मतलब की स्विमिंग दे बी बड़े बेनीफिट नै ते ओह्दा एह् सब तू बड्डा एह् ऐ की पैह्ली गल्ल की एह्दे कन्नै थुआढ़े जेह्ड़े लंग्स न इंदा इक्क बड़ा एक्सपेैंशन होंदा ऐ उंदे अंदर हवा भरोंदी ऐ ते उंदे मतलब लंग्स दी कपैस्टी बड़ी इम्प्रूव होंदी ऐ ब्रीथिंग साह् लैने दी जेह्ड़ी कैपेस्टी ऐ ओह् बड़ी कंट्रोल होंदी ऐ जिस च तुस पानी च अपना साह् कंट्रोल करी लैंदे ओ ते जियां अस योगा करने आं ते योगा केह् ऐ प्राणायाम केह् ऐ ओह् इयो ऐ ना की मतलब असें जेह्ड़ा साह् ऐ उसगी कंट्रोल करना कियां छड्डना कियां लैना ते साढ़ी जेह्ड़ी जिंदगी ऐ ओह् सांसें दे उप्पर गै सारा कुछ ते साह् लैने ताहीं गै गेम ऐ सारा कुछ जिंदगी दा ते स्विमिंग बी सानूं इयै चीज़ सखांदी ऐ ते दूई गल्ल एह् ऐ की स्विमिंग दी सब तू जादै एह् ऐ कि की भगवान ना करै कोई बंदा कुदै ऐसी कोई सिचुएशन आई जंदी कि जित्थें कुदै बंदा रुढ़ी जाए जां कुछ ऐ ते तुस घट्ट तों घट्ट आंदी होऐ स्विमिंग ते तुस उसी मतलब तुस मदद करी सकदे ओ जां तुसें खुद आपें आंदी होऐ ते तां बी थुआढ़े डुब्बने दे चांस बड़े घट्ट न स्विमिंग दे बड़े ई जादै चांस न हेल्थ दे बजाए दिक्खेआ जा ते में पैह्लें ई दस्सेआ कि ब्रीथिंग आस्तै बड़ी अच्छी ऐ कैलोरी थुआढ़ी बर्न होंदियां न ते फिजीकल वर्क आऊट ऐ ओह्बी बहोत अच्छा ऐ फिटनेस बास्तै बहोत अच्छा ऐ ते अपना अपना मतलब इंटरस्ट ऐ स्विमिंग बी जियां योगा ऐ जियां की जिम वर्क आऊट ऐ उआं गै जेह्ड़ा स्विमिंग ऐ एह्बी इक्क टाईप दा वर्क आऊट ई ऐ ब्रीथिंग कंट्रोल च बड़ा फर्क पौंदा ऐ जियां की मेरा अपना मुड़ा ऐ जेह्ड़ा उसी प्रॉब्लम ही एबडोनामिल दी मतलब की नक्क च जेह्ड़ा साह् बधी जंदा ते ओह्दे कन्नै केह् ऐ की साह् लैैने च प्रॉब्लम आंदी ते में डॉक्टरै गी दस्सेआ ते में डॉक्टरै गी पुच्छेआ की में दओआियां दिन्ने आं हर चीज़ दिन्ने आं ते होर अस केह् करी सकने आं इसी ठीक करने बास्तै ते मिगी याद ऐ की डॉक्टर नै इसगी आक्खेआ हा की अगर होई सकै ते इसी स्विमिंग सखाओ में आक्खेआ ओह् क्यों आक्खदे की स्विमिंग करने कन्नै जेह्ड़ा एह् कदा की जेह्ड़ा रातीं सोंदे बेल्लै मूंह् खोल्लियै सोंदा होंदा मूंह खोल्लियै की सोंदा हा की नक्क दी हड्डी बधी गेदी ही ते ओह् अंदर दा साह् नेईं हा लेई सकदा ते मूंह् खोल्लियै सौंदा होंदा हा ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा साह् लैने दी प्रॉब्लम होंदी ही ते ओह् आक्खदा हा डॉक्टर की अगर एह् स्विमिंग करग ते एह्दी जेह्ड़ी साह् लैने दी कपैस्टी ऐ ब्रीथिंग कैपेस्टी ऐ जेह्ड़ी ओह् एह्दी इम्प्रूव होग ते उस बेल्लै मिगी समझ च आया की स्विमिंग बड़ी इम्पार्टेंट ऐ बड़ी अच्छी चीज़ ऐ फिर में केह् कीता की अपने कन्नै कन्नै अपने बच्चें गी बी लाया ते फिर में स्कूल च बी गल्ल कीती की इसगी स्विमिंग कराई जाये फिर एह् जित्थें कंट्री न जित्थें उत्थें बी में इसी स्विमिंग कराई हून ते काफी अच्छी स्विमिंग करी लैंदा ओह् ते में पैह्लें सोचेआ की एह् इक्क लाईफ स्किल ऐ एह् बच्चें ई आना गै चाहिदा ऐ मेरे दौनों बच्चे करी लैंदे न करी लैंदे न एह् ते लाईफ स्किल ऐ बच्चें गी आना चाहिदा बैसे बीकॉज एह्दे होर ब बेनीफिट न बट अस लाईफ च कराने एह् कराओ ओह् कराओ लाईफ स्किल ऐ जेह्ड़ा बंदे गी आना चाहिदा ऐ क्योंकि अपने आप गी बचाना की तुस ऐसी सिचूएशन च पुज्जी जाओ की जित्थें कुसै गी बचाना पवै अपने आप गी बचाना पवै एह् बड़ा जरूरी ऐ ते एह् बेनीफिट च न अग्गें में पैह्लें दस्सी ओड़े न की हेल्थ दे बेनीफिट ते हे गै न मतलब की नुकसान कोई निं ऐ एह् मन्नी लैओ नुकसान कोई निं ऐ एह्दे बेनीफिट ई बेनीफिट न फिटनेस दा बी इयौ ऐ की जेल्लै पानी च तुस जो बी अपना जिन्ना बी तुस करी लैंदे जिन्नी बी तुस स्विमिंग करी लैंदे रिलेक्स होई जंदे बॉडी थुआढ़ी बड़ी रिलेक्स फील करदी ऐ ब्रीथिंग च थुहानू हैल्प करदा ऐ त थुहानू एज् ए हॉबी बी तुस यूज़ करी सकदे ओ एज् ए प्रोफेशन बी तुस इसगी यूज़ करी सकदे ओ नेशनल लेवल उप्पर इक्क स्पोर्ट ऐ तुस ओलोम्पिक च इसी रीप्रजेंट करी सकदे ओ तुस एनी लेवल इसगी करी सकदे ओ कोई तुस इसी स्टार्ट करी सकदे ओ बट एट द सेम टाइम इसी तुस इसी एज़ ए प्रोफेशन बी चूज़ करी सकदे ओ एह्दे इन्ने बेनीफिट न ते मिगी लगदा की स्विमिंग इक्क ऐसा स्पोर्ट ऐ मतलब की अंडररेटेड ते बिल्कुल बी निं ऐ बड़ी दुनिया करा दी ऐ बड़ी देर दी करा दी ऐ ते मतलब बड़ा लसेवल बड़ा हाई ऐ इस चीज़ च ते मेरा ऐ की तुसें सारें गी अपने बच्चें गी एह् चीज़ सखानी चाहिदी ऐ क्योंकि एह् इक्क लाईफ स्किल ऐ ते एह् निं सोचना की एह् कोई मतलब की जरूरी निं ऐ की सिर्फ क्रिकेट ई इक्क गेम ऐ जां कोई होर दूआ स्पोर्ट ऐ ऐसा कुछ निं ऐ स्विमिंग दे बड़े बेनीफिट न एह् असें अपने बच्चें गी जरूर सखानै चाहिदे न